मैं पैसा कमाने के लिए मैं घर से ही काम करती हूँ मैं यहाँ पर लोगों को खाना बनाना सिखाती हूँ और एक दुकान चलाती हूँ जिसमें मैं सभी खाना खाने से सम्बंधित जो भी मसाले हैं सामग्रीयाँ हैं उन्हें बेचती हूँ मैंने अपना यह करियर इस प्रकार से चुना है कि मुझे जो है केवल खाना बनाने में मैं इसका पाक कला में मैं उसमें मुझे अच्छे से आता है और मैं लोगों को सिखा सकती हूँ तो मैंने अपने लिए यही करियर चुना है क्योंकि मैं जो काम अच्छे से कर सकती हूँ मैं जिसके बारे में अच्छे से जानती हूँ तो मैं इस कार्य में ही आगे बढ़ना चाहती थी तो मैं इसी को अपना इसीलिए कार्य करियर चुना और मैं अब सभी महिलाओं को और और औरतों को लड़कियों को मैं खाना बनाना सिखाती हूँ वे खाने के क्षेत्र में जो भी कुछ सीखना चाहते हैं चाहे वह अपना देशी व्यंजन हो या विदेशी व्यंजन हो मैं उन्हें उस तरह के व्यंजन बनाना सिखाती हूँ और उससे सम्बंधित जो भी सामान मेरे पास होता है मैं उन्हें वह सामान दे देती हूँ